आंनि सेकेन्ड प्रडाक्टआनो जाहैबाय डास्टबिन बे डास्टबिनखौ आङो दाख्लै शुनिबार बासुगाव बाजारावहाय आङो दुइस' ताकानि बे डास्टबिनखौ आङो बायनानै लाबोदों आरो न'वाव बाहायनो थाखाय आङो होदों आरो बेखौ न'वावहाय बाहायनो निगिदनायाव जेब्ला नायो अब्ला बे डास्टबिना गोबाय जेबो खामानियावहाय सोलिया आरो बे डास्टबिनखौ बायनायाव आहा दुइस' ताका फैसा लस जादों आरो बेखौ हैफिनायावहाय जे बेखौ फानग्रा जे दखानदार बेयो सोलायनो होफिनाखै बिनि थाखायनो आंहा लस जादों